असांजे क्षेत्र में अक्सरि कांउ चिड़िया गोरीला इहे वारा पक्षी ॾिसण में मिलंदा आहिनि जीअं बगुलो थी वियो इहो बि ॾिसण में मिलंदो आहे असांखे सभिनि खां बढ़िया पक्षी तोतो लॻंदो आहे तोतो जेको असांजी ॿोली बि ॻाल्हाए वठंदो आहे ऐं असां वांगुरु ॻाल्हाईंदो बि आहे हुन जी ॿोली ॾाढी मिठिड़ी बढ़िया लॻंदी आहे गाड़ी चोंच साओ तोतो इहो असांखे घर में पालणु ॾाढो ई बढ़िया लॻंदो आहे असांखे तोते खे मिर्च खाराईंदा आहियूं जेतुन खाराईंदा आहियूं इहो सभु खाईंदो आहे असांजे घर में पलजंदो बि आहे असांजे क्षेत्र में सभिनि खां वधीक नंढी वारी चिड़िया पाई वेंदी आहे चिड़िया ऐं चिड़िया ॾिठी वेंदी आहे असांजे हिते गोरीला चिड़िया चवंदा आहियूं उहा ॾाढी ही ॾिसण में ईंदी आहे असांजे हिते इलाइक़े में कांउ बि ॾिसण में ईंदो आहे कांउ कारो थींदो आहे पूरो कां कां करे असांजे वेहंदो आहे अची दरवाजनि ते असां चवंदा आहियूं ॾिसो कोई अचणु वारो अथव ऐं कां कां कां पियो थो करे या कोई वञणु वारो हूंदो आहे तॾहिं बि चवंदा आहियूं कांउ बि असांजी घर में छतुनि ते ईंदो आहे ऐं असांजे ॿियनि पखीयुनि जे बारे में बि जाम कुझु आहे जीअं बगुला थींदा आहिनि बगुला अछे कलर जा हूंदा आहिनि पिपल जे वण ते रहंदा आहिनि इहे बि असांजी क्षेत्र में ॾाढा ॾिसण में ईंदा आहिनि उन खां पोइ असांजे हिते हंस या ॿी कहिड़ी बि पक्षी ॿाहिरां ईंदा आहिनि जेके बरसाति में ईंदा आहिनि ॾाढो ई घुमंदा आहिनि इहे ॾिसण सां बि चवंदा आहियूं की ॾिसो बरसाति अचणु वारी आहे ऐं इहा पखी असांखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि